साढ़े डोगरें च जेल्लै ब्याह् होंदा ऐ ते हर रीति रवाज च बड़े त्यार हर इक बल्कि जेल्लै बी रसम होंदियां ऐ जिन्नियां बी होंदियां बड़े शैल शैल तरीकै कन्नै मनाऽ करदे न ते जिन्ने बी पराने लोक होंदे ओह् हल्लै भी ओह् अपनियां परानियां रीति रवाजां जेह्ड़ियां रसमां होंदियां ओह् हर इक्क करदे ऐ जि'यां कुड़ियें गी कलीरा पोआना ओह्दी मामियां उस्सी कलीरे पोआंदियां न जि'यां हर इक ब्याह् च जेह्ड़ा देह्रा बनांदे न अजकल्ल ते लोक ओह् बड़ा ओह् करदे न कि बने बनाए दा देह्रा नेईं पर अज्ज दे जमान्ने च बी अस एह् दिक्खने आं कि बल्कि जाैदातर लोक ओहियो देह्रा लांदे न जेह्ड़ा आपूं बनांदे जेह्ड़ा शैल पेंट करियै बनांदे न ते ओह् देह्रा बड़ा गै शैल होंदा ऐ ते उ'ऐ लगदा कि एह् ब्याह् आह्ला घर ऐ ते जेल्लै सारे लोग दिखदे ऐ कि एह् देह्रा बने दा ऐ पता लग्गी जंदा भला एह् ब्याह् आह्ला घर ऐ ते हर इक बल्कि ब्याह् च इक अपने रीति रवाज कन्नै बड़े शैल बनांदे ऐ डोगरें दा ते हर इक रीति रवाज बड़ा गै शैल होंदा ऐ ते जिन्ने बी साढ़े पराने रीति रवाज न हल्लै बी चला करदे न ते हल्लै अस जिन्ना बी साढ़ी अग्गें जेह्की ऐ अहें अग्गें बी चलाना उस्सी रीति रवाज क्योंकि साढ़ा जेह्का डोगरी कल्चर ऐ एह् बड़ा गै जरूरी ऐ सानूं अपने लोग अपने देश गी मतलब कि साढ़े इंडिया बास्तै जे ऐंड के बास्तै डोगरी बड़ी जरूरी ऐ ते असें डोगरी कल्चर गी अग्गें प्रमोट करदे जाना ऐ ताकि ओह् लोग अपनी डोगरी गी भुल्लन निं ते जिन्ना बी ऐ साढ़े हर इक बल्कि जि'यां जेल्लै साढ़े ब्याह् होंदे साढ़े घरें च जेल्लै ब्याह् होंदे ते अस बल्कि बड़े शैल नच्चने आं कुड़ी दा ब्याह् होऐ ते उत्थै सुहाग गांदे न ते मुड़े दा ब्याह् होऐ उत्थै घोड़ियां गांदे न ते बड़े शैल शैल जेह्ड़ी परानियां जनानियां होंदियां जेह्ड़ी जेह्ड़े पराने बल्कि स्याने होंदे घरा दे उ'नें गी हर इक पता होंदा कि एह् कुड़ी दे ब्याह् दा गाने आह्ला ऐ ते इक एह् मुड़े दे ब्याह् दा बड़े शैल गीत गाइयै ते जेह्ड़े उं'दे गीत सुनने आह्ले होंदे जेह्ड़े कुड़ी दे ब्याह् च गाने गांदे न ओह् ओह् जेल्लै सुनने ते जेल्लै सुनने आह्ली सुना दे होंदे ओह् रोई पौंदे जेल्लै अपनी कुड़ी दे बारे च सोचदे कि साढ़ी कुड़ी ने बी ब्होइयै चली जाना बड़े शैल गाने गांदे न ते हल्लै बी साढ़े इद्धर बल्कि साढ़े डोगरियें च कैन बजदा ऐ ते कैन बजाइयै फिर साढ़े गाने गांदे न ढोलकियां बजांदे न ते मुड़े जिल्लै मुड़े दा ब्याह् होऐ उसलै ते बड़ा ओह् करदे न ते पर कुड़ी दे ब्याह् च बी बड़ा शैल रीति रवाज कन्नै हर इक बल्कि हर इक जेह्ड़ा बी रसम होंदी ऐ उस्सी बड़े शैल तरीकै कन्नै मनांदे न ते जि'यां बल्कि उत्थै सगन सेड़दी ऐ जेल्लै कुड़ी दा ब्याह् होंदा जां मुड़े दा ब्याह् होंदा ते मां सगन सेड़दी ऐ सगन सेड़ने दे पिच्छें एह् होंदा कि मां जेह्ड़ी होंदी ऐ ओह् मिट्टी लैन जंदी ऐ मिट्टी लेइयै फिर ओह्दी ङीठी बनांदी ऐ ताकि जेह्ड़ी ङीठी बनदी ऐ ओह्दे च जेल्लै ब्याह् होंदा जां कुड़ी दा होऐ जां कुड़ी दा जेल्लै ब्याह् होंदा ते ओह् बल्कि उस्सै ङीठी च जि'यां ओह् करदे न अर्घ दिंदे न ते ओह् ते ओह् बल्कि सत्त फेरे बी उस्सै ङीठी दे होंदे ते मां दा एह् सगन होंदा ऐ ते जेल्लै मुड़े दा ब्याह् होंदा ते उस्सी बल्कि उस्सी ओह्दे बिच्च बी उ'ऐ ङीठी बनांदे न ते उस्सी ङीठी गी ओह् लैंदे न केह् बोलदे न उस्सी साढ़े ओह्दे बिच्च ओह् होंदी होंदी कि उस ङीठी च ओह् उत्थै आइयै बी मुड़े मुड़ा दोबारा आइयै उत्थै अपने घर आइयै ते ओह् करदे न सारा रसमां जिन्नियां बी होंदियां जेह्ड़ियां करदे न दोबारा उत्थै बल्कि अपनी ओह् करदे न फिरी पानी बारने दी रसम होंदी साढ़े डोगरें दे कल्चरें च साढ़े हल्लै बी चला दी ऐ एह् कि मुड़े दा ब्याह् होऐ ते जेल्लै मुड़ा घरै गी औंदा ऐ ते उसदे पर पानी बारियै ते मां पानी पलेआंदी ऐ मुड़े गी ओह् बी रसम होंदी ऐ ओह्दे रसमा च बड़ा कुछ बल्कि साढ़े मां गी बड़ा कुछ दिंदे न ते ओह् होंदे फिर डोगरी ब्याह् च मो जेल्लै कुड़ी ब्होंदी ऐ ते ओह्दे घरै घरा आह्ला जेह्ड़ा बना दा होंदा ऐ उस्सी लोग जोआइयै गी सारे जोआइयें गी बल्कि बठालियै इक रसम दे तौर पर सारे जिन्ने बी जोआई होंदे न जेह्ड़े पैह्लें दे होंदे ऐ उ'नें गी बी ओह् करदे न मसाह्नी दिंदे मसा हां मसाह्नी दिंदे न ते केईं ओह्दे बिच्च एह् होई जंदा ऐ कि सारे इक मतलब कि हर इक जोआइयै गी पैसे बी देने ते कन्नै गरी बी देनी ते कन्नै उस्सी कप बल्कि सूट बी देना जेह्ड़ा बी ओह्दा होंदा ऐ रसम दे ओह्दे मतलब कि होंदा ऐ सारा दिंदे न ते फिर उत्थै होंदा ऐ जेल्लै डोगरी दे होंदे फिर मामियां जेह्ड़ियां होंदियां ओह् बनांदियां ओह् करदियां रसम दे तौर पर मामियां जेह्ड़ियां होंदियां घ्यूर ओह् बनांदियां पूड़े बनांदियां जेल्लै सांतां होंदियां सांती बिच्च बी मामियां खड़ोंदियां मामे बारे भरदे न ते कुड़ी दे ब्याह् च बी इ'यां होंदा ते मुड़े दे ब्याह् च बी होंदा गै ऐ ते जेल्लै कुड़ी ब्होइयै जंदी ऐ ते ओह्दे कन्नै इक मामी बी जंदी ऐ ते जां स्हेली बी साढ़े डोगरें च ते भेजदे गै भेजदे ऐ जां मामी जंदी जां स्हेली जंदी जां कन्नै जाना गै जाना होंदा ऐ ते पिच्छुआं नुआढ़ा भ्रा जेह्ड़ा होंदा फिर ओह् रुट्टी लेइयै जंदा ओह्दे बास्तै ते मुड़ें च मुड़े च फिर मां प्यो कन्नै होंदा ऐ ते प्यो कन्नै प्यो पूरा ब्याह् कर करोआइयै मु़ड़े दा ते फिर उस्सी अपने कन्नै लेआंदा ऐ ते मां मां साढ़े इद्धर जेल्लै मुड़ा घर औंदा ते ओह्दे बास्तै आरती बास्तै ओह्दी मामी खड़ोती दी होंदी ते मामी ने आरती बनाई दी होंदी ते उ'ऐ करदे न ते बड़े गै शैल रीति रवाजें कन्नै हल्लै बी बड़े सोह्ने सोह्ने रीति रवाज जेह्ड़े अस हल्लै बी करा करने आं ते हर इक मतलब कि जेल्लै ब्याह् पढ़ांदा पंत बड़ा शैल पढ़ांदा ऐ सत्त फेरे होंदे ऐ साढ़े इद्धर बी डोगरें च बी सत्त फेरे गै होंदे हर इक बल्कि हर इक कुड़ी गी ओह् दिंदे न हर इक फेरा समझांदे न कि कि'यां कि'यां होना चाहिदा बल्कि बड़ा शैल तरीके कन्नै ब्याह् करदे न ते मुड़ा जेल्लै जेल्लै मुड़े दा ब्याह् होंदा ते उस्सी मुड़े गी बी हर इक ओह्दे बिच्च मुड़े गी बी समझांदे ते कुड़ी गी बी समझांदे जेल्लै बेदी बैठे दे होंदे सबेरे साढ़े डोगरें च ते चार बजे बेद होंदी ऐ सवेरै तारें दी छामां बेद होंदी ऐ इत्थै बल्कि सूरज उग्गने कोला पैह्लें खत्म करनी होंदी बेद इ'यां ते जल्दी जल्दी कुड़ी टोरियै फिर घर भेजनी ते फिर दूई बारी जेल्लै ओह् होंदी पजेकी जेल्लै कुड़ी घर जंदी ओह्दे कन्नै जेह्ड़े जंदे ऐ उस्सी आखदे पजैकी आखदे साढ़े डोगरें च कि पजेकी गेदी ऐ ते फिर तां गै साढ़े डोगरें दे लोक बड़े शैल तेहार मनांदे नै ते ब्याह् बी बड़े शैल करदे नै